हैलो हैलो हां जी हां म्हाराज अच्छा कोह्की कोह्के कोह्के कुत्थुआं बोला ने तुस रियासी च आ ते किन्ने दिनें कशा होआ दा एह् हून गै होएआ जां पैह्लें कशा बी एह् अं'ऊ दरअसल दरअसल चक्कर पता केह् ऐ साढ़ा जेह्ड़ा स्हेई बंदा नी ओह् गेदा छुट्टी उप्पर ते ओह्दा इ'यां निक्का भ्राऽ उत्थें ते ओह् दिखदा अज्जकल तां ओह् देआ दा उसी दरअसल कोई इ'न्ना बी पता निं ऐ घरै दा बी ते ओह् तां थोह्ड़ा जेहा निं तां अं'ऊ समझाई ओड़गा उसी अपने स्हाबै च कि नेईं इ'यां गेटै अंदर तुसेंगी गेटै अंदर फड़ाइयै जंदा न्यूज़पेपर ओह् दरअसल कोई निं अं'ऊ उसी आखगा अपने समझाई ओड़गा उसी कोई गल्ल निं ठीक ऐ